मैंने शॉप्सी से एक पानी की केन बुलवाई थी तो वो केन ऊपर से मतलब टूटी हुई थी और मतलब अच्छी नहीं आई वो लेकिन जब मैंने उसको ऑनलाइन देखा तो ऑनलाइन देखने पर वो मुझे इतनी ज्यादा सुंदर लग रही थी कि मेरा मन किया कि इसको अभी ऑर्डर करूँ उसमें मतलब नल भी बहुत अच्छा दिख रहा था उसकी क्वालिटी भी बहुत अच्छी थी साइज़ मतलब उसका बहुत बड़ा लग रहा था तो साइज़ देख कर और उसकी क्वालिटी देख कर तो मुझे लगा कि इसको बुलवाना चहिए तो जब मैंने उसको बुलवाया तो उसमें मतलब रेट भी मतलब ज्यादा था उसका तो रेट के हिसाब से भी क्वालिटी अच्छी आनी चाहिए थी बट जब मेरे पास आया वो प्रोडक्ट पानी की केन जब मेरा पास आई तब वो मतलब उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं दिख रही थी मुझे हाँ और ज उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं थी साथ साथ उसमें जो प्लास्टिक है उसमें स्क्रैच थे

तो वो हमारे स्वास्थ्य पर भी मतलब असर कर सकता है जब उसमें हम पानी डालेंगे तो वो पानी भी मतलब उसमें बदबू मार रहा था वो पानी